हाँ कई ऐसी सब्जियाँ है जो पहले मुझसे अच्छे से नहीं बनती थी फिर मैंने अपनी जो दादी हैं मम्मी वगैरह इन ना जो घर में जो बड़ी औरतें सभी से पूछा मैंने कहा आप लोगों की सब्जी में ये इतना अच्छा टेस्ट आता है यह सब्जी ऐसे नहीं होती है मेरी सब्जी ऐसे क्यों हो जाती है तो उन्होंने मुझे अपने कुछ नुस्को का मतलब पालन करना सिखाया तो हाँ मैं दूसरों के दिए हुए नुस्को को बहुत ही अच्छे से समझती हूँ और मैं उसको अपनी कुकिंग के अंदर उसमें बस सुधार लाने की कोशिश करती हूँ और मैं दूसरों के सुधार स्वाद के आधार पर सुधार भी करती हूँ जैसे कि मेरे घर में किसी को स्पाइसी नहीं पसंद है किसी को नमक नहीं पसंद ज़्यादा तो मैं ऐसी चीज़ों से ही मतलब उस उनकी जो टेस्ट को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी को बनाते हो बहुत ही अच्छे से भी बनती है और मेरे घर वालों को वह बहुत पसंद भी आती है और उसमें हाँ अगर कभी कभी उनको कुछ कहता है कि इसमें इस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए तो मैं उनकी बातों को बखूबी समझता हूँ और सुधार लाने की भी कोशिश बहुत अच्छे से करती हूँ जैसे मैं भिंडी बनती थी तो पहले मेरी भिंडी बहुत ज़्यादा चिपचिपी बनती थी फिर मेरे घर की और जो मेरी मतलब बड़ी जो मेरी सासू जी उन्होंने मुझे बोला था कि जब हल्दी अच्छा सॉरी भिंडी को फ्राई करने के लिए डालें तो तेल जो बिल्कुल तेज गर्म होना चहिए उसे तेज गम में भिंडी भिंडी के साथ उसके ऊपर आप हल्दी डालकर जब आप उसको मिक्स करोगे तब आपकी जो भिंडी वह चिपचिपी नहीं बनेगी हाँ मैं इस उसी तरीके से भिंडी बनाती हूँ मेरी भिंडी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है तो मैं अपने घर पर या अपनी जो है उसकी रेसिपी में जो अपने घर वालों की टेस्ट के अकॉर्डिंग सुधार करती हूँ